ہمیں فوٹوگراف کھینچنے میں بہت ہی من پسند چیزیں ہیں جیسے کہ چڑیاں کا فوٹو کھینچنا بھیڑ بکری کا فوٹو کھینچنا باغ کا اور پھر چیتا ہرن جو بھی ہو فوٹو کھینچنا ہم دوسروں کو بھی فوٹو کھینچتے ہیں مجھے بہت ہی پسند ہے فوٹو کھینچنا اور پھر دوسرے آدمی بھی میرے پاس آتے ہیں کہ میرا فوٹو کھینچ دو جیسے کہ فوٹو کھینچنا کپڑے کا چڑیا کا باغ کا باغیچہ کا اور پھر گھاس کا پیڑ کا گھر کا مکان کا فوٹو فوٹوگراف کرنا بہت ہی پسند ہے اور ہمیں جب تین سال جب نو سال کی تھی تو ہم نے گئے تھے گھومنے کے لیے وہاں کیمرا سے فوٹو کھینچے باغیچہ کا گھر کا مکان کا اور پھر جب ہم پندرہ سال کی ہوئی تو ہم جو تھے جنگل گئے تھے شیر کا باغ کا چیتا کا ہرن کا اتیادی بہت ساری فوٹوگرراف کی تھی اور پھر جب ہم بیس سال کے ہوئے تو گئے تھے گھومنے کے لیے دہلی تو وہاں پہ لال قلعہ لال قلعہ کا فوٹوگرراف کی تھی اور جامع مسجد میں بھی بہت سارے لڑکیوں کا فوٹوگراف کیے تھے اور پھر وہاں پہ گھر دوار بہت ہی خوبصورت تھا اس کا بھی ہم فوٹوگراف کیے تھے جیسے کہ ہم اپنے ہی اپنے باغیچوں کا فوٹوگراف کرنا